हैलो देखियौ ने लड़ाई होइ छै मतलब हमरा पानिभरबासे आ मारि पीट होइ छै केना की करबै हम से क़हियौ हमरा मोन अछि मतलब पुलिस हँ हँ हमरा मोन होइ छै लिखा दी ओना तऽ नहि ने शांत हेतै झगड़ा हँ हँ होइते छै केना की करबै अहाँकेॅं फोन कए कऽ अहाँके कहि रहल छी से अहाँ सुनबाइ करै छियै नहि हँ तऽ कखनी अहाँ एबै से कहियो देखियौ तऽ ईसभ नीक काम नहि ने होइ छै एतय मारि लड़ाई होइ छै केना की करबै हमे फेर शांतो ने होना चाही अहाँ आबिके करबै ने शांत जल्दी आबियौ

कहाँ निकलै छियै अहाँ जल्दी कहाँ निकलै छियै आब कखनी अहाँ एबै से क़हियौ ओ भए रहल छै हँ तऽ हम देबै दबाइ हँ हँ तऽ लीखा देबै अहाँ जल्दी आबियौ ने अच्छा हम आबै छी अहाँ पहिले की करबै से जल्दी करियौ खूब झगड़ा भए रहल छै खूब भए रहल छै ओकर नाम छियै मतलब शोभा देवी दोसरके नाम छियै आ रुना देवी आ ओहिना झगड़ा झुगड़ीमे ओहिना ज़मीन ज़बरदस्तीमे मतलब ईसभ भेलै हँ हँ नापी जोखी भेलै तऽ ओ कहै छै हमरामे निकलि गेलै ओ कहय छै हमरामे निकलि गेलै ओ कहै छै हमर छी ओ कहै छै हमर छी वएह ज़मीनकेॅं मायना नहि दै छै आयँ नहि हँ तऽ मारि लड़ाई हेतै तऽ फूटबै ने करतै हँ फूटि अहाँ तऽ एबै नहि करै छियै केना हेतै से क़हियौ तऽ आ जल्दी आबियौ जल्दी आबियौ की करबै नहि करबै कोनो